हाँ जब मैं नई नई शादी करके मेरे ससुराल आई थी तब मेरा सपना था कि मैं एक किराने की और कपडे़ सिलने की दुकान खोलूँ पर हमारे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सभी लोगों ने मना कर दिया फिर मैने बैंक से लोन लिया अपनी किराने की दुकान खोलने के लिए तो मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना पड़ा कार्यस्थल तो वैसा मेरा कुछ है नहीं तो मुझे घर में ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ झेलनी पड़ी मुझे बैंक जाना पड़ा बैंक से लोन की बहुत सारी जो दस्तावेज होते हैं बहुत सारी प्रोसेस होती हैं उनका सामना किया पर फिलहाल अब मैं किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर रही हूँ उसका अनुभव मेरे लिए आज भी याद है अब मेरी किराने की दुकान काफ़ी अच्छी चलती है और मैंने एक सिलाई की दुकान भी डाल दी है जो कि बहुत अच्छी चलती है और मैंने उस परिस्थिति को बहुत मुश्किल तरीके से संभाला था पर ये है कि मैंने उस परिस्थिति को अच्छे से संभाल लिया था